हैलो तुस पंकज कारपेंटर होर बोल्ला दे होर सर नमस्ते सर ओह् डाइनिंग टेबल आस्तै तुस में सुनेआ थुआड़े म्हल्लै लग्गे दा हा डाइनिंग टेबल हां ओह् बी साढ़े घर ब्याह् हा ते ओह्दी जरूरत ही ते

उस दिन बंदे कोई पंजी त्रीह् होने पंजी त्रीह् बंदे होने सिस्टम कम्म करना हांजी हांजी हां किन्नां हा प्राइस रौह्गा जां केह् हांजी हांजी चाली ज्हार नेईं सिंपल नेईं ठीक गै करी ओड़ेओ हां में दिक्खेआ हा थुआढ़े म्हल्ले लाएदा हा ते हां हां डाइनिंग हां सनाओ सनाओ हंजी हंजी हां करी देई ओड़ेओ सर ते भी सर अस बोल्लै दे साढ़ा

ठीक ऐ ठीक ऐ

हां